भईया ओनडोर से बात कर रहे हैं आप भईया आज सब्जियाँ मंगवानी थी हम लोग को जी भईया आलू पालक प्याज गोभी पत्ता गोभी और मेथी भी लिख लीजिएगा भईया जी वैसे हाँ हाँ

जी जी मेथी मेथी भी और ऐड कर देना भईया जी जी भईया इनके रेट क्या चल रहे हैं ये जी जी जी

कर दीजिएगा भईया मिर्ची ऐड कर दीजिए भईया एक पाओ कर दीजिएगा आप जी भईया उसके साथ में धनिया भी कर दीजिएगा आप हाँ हाँ धनिया भी एक पाओ कर दीजिए आप

हाँ भईया पाँच किलो कर दो आप भईया उनको दो दो किलो कर दीजिएगा आप

पालक आधा किलो करिएगा हाँ हाँ और मेथी मेथी भी आधा किलो जी जी जी जी भईया घर डिलीवर करवा दो आप पचास रुपए हाँ हाँ आप पहुँचवा दीजिए आप जी हाँ जी हाँ भईया लिखिएगा ज़रा ई फोर्टीन आर्या कॉलोनी भोपाल जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ भईया थोड़ा जल्दी नहीं हो पाएगा क्या भईया जी हाँ बिल्कुल जी ठीक है भईया चलेगा हाँ ओके ठीक है भईया धन्यवाद